खुश रहो प्रणाम प्रणाम और बताइए जी हाँ प्रिंसिपल सर से बात हो रही है आपकी बोलिए क्या नाम है आपका बेटी अच्छा अच्छा रितु जायसवाल हाँ किस क्लास किस क्लास में अच्छा इंटर पासआउट हो अभी तो कहाँ पासआउट हो अभी तो आपका मतलब चल रहा ही हैं क्लास हाँ तो फिर अच्छा टी सी तो अभी तो नहीं मिल पाएगा बेटी जी नहीं देखिए आपका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है उसके बाद कोर्स के साथ साथ आप बोर्ड के पेपर भी नहीं दी हैं अगर आपका बोर्ड का पेपर भी होती तो आपका मार्कशीट जो होता है वो पूरा प्रमाणित हो जाता उसके बाद हम आपको टी सी बना कर दे देते अब ऐसे आपको टी सी हम कैसे आपको बनाएँ बताइए चलिए ठीक है अगर नए नया एडमिशन लेना है आपको तो चलिए हम आपके लिए एक आवेदन पत्र आता है आप उसको लीजिए प्रमाणपत्र आप भरिए है और उसमें लिखिए हमारे पिता जी यहाँ इस इस जगह थे और उसके बाद यहाँ ट्रांसफर हुआ और हमें वहाँ शिफ्ट होना है इसी प्रकार पूरा मतलब बायोडाटा उसमें लिखते हुए आप हमें कोई कारण दिखाइए हम उसी कारण पर आपको अपने विद्यालय से टी सी भी आपका बना देंगे उसके बाद हो जाएगा लेकिन हमें ठीक है लिए आइए तो ठीक है टी सी ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो होता ही है बेटी लेकिन हम चलिए हम आपको दे देंगे आप आप वहीं आगे प्रमाणपत्र जो है आपको बता देंगे वही आप फिलअप करवा लीजिए अपने पिता जी का सिग्नेचर करवा लीजिए और फिर तब हाँ फ़िर विद्यालय में आप मतलब विद्यालय समय जिस समय खुलता है विद्यालय उसके पुन समय हमारे यहाँ विद्यालय में उपस्थित हो जाइए हम आपका बिल्कुल आपका उसके आपका टी सी बना देंगे टी सी बनाने के बाद आप वहाँ हम सब ओके करा देंगे अपने पिता जी को साथ लेते आना काहे को उनका सिग्नेचर लगेगा सिग्नेचर करवा देंगे उसके बाद आप उसको टी सी आप ले जाकर जिस विद्यालय मैं आपको वहाँ पर एडमिशन प्रारंभ करें अभी देखिए ठीक है अभी तो विद्यालय फिलहाल बंद ही चल रहा है ठंड अभी बढ़ गई है विद्यालय अभी बंद ही चल रहा है मान लीजिए अगर विद्यालय अगले हफ़्ते तक अगर खुल रहा है छः सात आत तारीख तक अगर खुल जाएगा आदेश है अभी सात तारीख तक आदेश आने वाला है अगर आदेश जैसे नहीं नहीं टी सी आपको हम ठीक है बिल्कुल हम आपको टी सी तो दे ही देंगे क्योंकि आपका भाई पिता जी आप बता रहे हैं ऐसा ऐसा बात है तो ट्रांसफर और प्रमाणपत्र पे वो कराने करा कर अपने पिताजी को साथ लेने आना उसके बाद हम सिग्नेचर विनेचर करा कर उसके बाद हम आपको टी सी काट देंगे आप जाकर वहाँ दूसरी जगह अपना एडमिशन करा लेना बिल्कुल आप रिक्वेस्ट इतना नहीं करिए यार बेटी हम ठीक हैं हम समझ गए हैं आपकी बात को अब हम कितनी बार पिताजी नहीं है ट्रांसफर हो गया है तो आपको देना ही होगा चलिए अच्छा ठीक है हाँ हाँ एक आदेश आता है फ़िर उसी आदेश का आदेश एक आदेश आता है ना उसी आदेश के अनुसार हम अपना टी सी आपको ठीक है ठीक है ठीक है ठीक नमस्ते खुश रहो